وعلیکم السّلام کون بول رہے ہیں میں یہاں پر بول رہا ہوں اچھا صاد بھائی بول رہے ہیں مجھے ایک گاڑی چاہیے تھی بس اسکارپیو چاہیے تھی اسکارپیو چاہیے تھی دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا ہے ابھی چھٹی ہوئی ہے گرمی کی چھٹی ہوئی ہے اسی وجہ سے لمبی چھٹی ہے اسی وجہ سے کرایہ کتنا

پٹنہ جانا تھا پانچ چھ دن تک جی جی ایک دن کا ساڑھے چار ہزار زیادہ بول رہے ہیں آپ یہ دوسری گاڑی والا تو تین ہزار بول رہا تھا او تو مطلب کتنا لوگ اس میں آ سکتے ہیں گاڑی میں پانچ سات لوگ اچھا ہاں ہم لوگ پانچ سات لوگ ہی ہیں تو اس کا ڈرائیور اچھا ہے کہ اچھا

اور یہ کہ

اچھا ففٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہے اور اگر اس سے زیادہ دن رکھے تو اچھا ہم کو مطلب دو گاڑی چاہیے تھی دونوں ہی اسکارپیو چاہیے

آن لائن تو نہیں ہو پائے گا کیش کر دیں گے یہاں مغرب کے بعد آ جائیے گا آٹھ بجے جی جی

و علیکم السّلام